जय झूलेलाल श्याम ऑटे वार ऑटो वारा भैया मूंखे अॼु मुंहिंजी ट्रेन ॿी बजे आहे तव्हां मूंखे ऑटो आहे तव्हां मूंखे वठणु ईंदो ऐं मूंखे मूंखे हरिद्वार वञिणो आहे उते ऐं मूंसां गॾु ॿ साहेड़ियूं बि आहिनि उहा हिकु आराजंग ते रहंदी आहे ऐं हिकु किन्सलगढ़ ते रहंदी आए ऐं मां रामनगर में रहंदी आहियां ऐं तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾियो त तव्हांजा पैसा घणा थींदा ऐं मूंखे मुंहिंजी स्टेशन सूरत ॾाढी परे स्टेशन परे आहे उते तव्हां मूंखे अं अंदरु थोरी मददु कजो छोजो मुंहिंजी साहेड़ी ई हली न सघंदी आहे उन करे मां तव्हांखे फ़ोन कई आहे ऐं तव्हां पैसा ॿुधायो त घणा वठंदव उन जी मां मूंखे ख़बर पवंदी त तव्हां सही था वठो या वधीक था वठो ऐं सौ सौ सौ रुपया स्टेशन लाइ वठंदा आहिनि ऐं तव्हां वधीक त वठंदा ई न आहियो

ऐं